आज काल समाजान जितलें गुन्यांव वाडत आसा ते पळयल्यार दिसता की कायद्या वेवस्थेन आनीक सक्तताय येवपाक जाय जी सक्ती पुलीस आमकां फक्त तोंडान सांगतां ती पेपराचेरुय येवपाक जाय जो पर्यंत ट्रेफिक रुल मोडल्यार घरा कडेन चलन पांवचेना तो पर्यंत कायदे वेवस्थे वे वे वेव वेस्थेंत सक्ती आयल्यार हें नागरीकांक हाची जाणविकाय जावची ना त्याच बरोबर जे कितें समाजान गुन्यांव दिसान दीस घडत आसात जशे चोरीयो घडटा खून जाता ह्या सग सगळ्या असल्या गुन्यावांक गुन्यावगिरीचेर त्याच वेळाचेर निस्तर काडपाक जाय पोलिसांनी असल्या ह्या सगळ्या केसींनी जाता तितलो लक्ष आनी वेळ दिवन त्यो जाता तितल्या बेगीन सोल्व जाव करपाक जाय म्हणजे कितें जातले की समाजान सगळ्यांक एक प्रोटेक्शन आसा तशें दिसतलें त्याच बरोबर त्याच बरोबर पोलिसांचेरुय विस्वास वाडपाक लागतलो आजकाल जंय थंय सायबर क्रायम वाडत आसा हे सायबर क्रायमाचेर आळो घालपाक जाय लोकां मदीं जाणविकाय जावपाक जाय की आमी आपलो ओटीपी पासवर्ड नेट बँकींग कोणा बरोबरुच शेर करपाक जायना हे सगळ्यांची जाता तितली समाजान सगळ्यां लोका मदीं हाचो समज जावपा खातीर कितें तरी नृत्य किंवा नाट्य कथानक अशें जावन लोकां मदीं हाचो समस समजूतकाय येवपाक जाय तशेंच बँक बॅकींग शेत्रांतले जे फ्रोड करतात जशें एका रुपयाचे धा रुपया घालतात कितें कितें अशें आयकुपाक येता सद्या त्या बाबतींत सुद्दां मातशी जाणविकाय आसपाक जाय की बँकेन गेले की कोणाकुय आपले फॉर्म बरपाक दिले अशें करपाक जायना आनी कायद्याच्या दृश्टीन पळयल्यार कायद्यान सक्ती हाडपाक जाय त्याच बरोबर चलन बी दिवपाक जाय ट्रेफीक रुल मोडलें जाल्यार त्याच वेळाचेर चलन दिलें जाल्यार लोकां मदीं एक भंयूय उरतलो आनी तांकां आपणे बाबा ट्रेफिक रुल्स फोलो करपाक जाय हाची जाणीव उरतली सगळ्यान चड म्हटल्यार कॉलेजीचे जे भुरगें आसता अठरा वर्साच्या पिरायेचेरुच तांकां लायसन्स मेळटा त्या बरोबर ते आपले नेटान ज्यो गाडयो सोडटात ताजेर आळो हाडपाक जाय मेन म्हणजे ह्या वयोगटांतल्या भुरग्यांक त्याच टायमाचेर लायसन्स घेवपाक जाय तांचे जर ताणे खंयच्या खंय चलयले जाल्यार तांकां आख्या आयुश्या भितर केन्नाच हो गुन्यांव परत न करपाची धास्ती उरतली तांच्या मदी आनी जेन्ना एका भुरग्याक तुमी अशें धरतले तेन्ना त्या भुरग्याच्या थ्रू आनीक चारशें तीनशें भुरग्या पर्यंत हो मेसेज वतलो आनी सगळ्यांक खबर पावतली की बाबा आपणे जर मातसो सुद्दां कायदो मोडलो लोकां मदी इतली जागृताय जाल्या की ते एकामेका कडल्यान पावोन पोलिस आपल्याचेर कितें ना कितें कारवाय करतलें आनी ती कारवाय इतल्या स्ट्रीक्ट जावपाक शकता हाचो अंदाज तांकां येवपाक जाय म्हणून म्हज्या मतान अठरा वर्सांच्या पिरायेच्या भुरग्यांनी जर कायदो मोडपाचो ट्राय केलो एस्पेशली ट्रेफिक रुला संबंदान जाल्यार तांकां वेळांत वेळ काडून पुलिसांनी तांचेर एक्शन घेवची तांकां सोडचे न्हय फक्त वॉर्निंग इज नॉट द सोल्युशन एक्शन इज द सोल्युशन